हाँ हमें लगता है कि कुछ लोग राजनीतिक तनाव पैदा करने के लिए धर्म का फायदा उठाते हैं जैसे कि चुनाव जब आते हैं तो कुछ नेता इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग लोगों से कहते हैं कि हम ये करवाएँगे पूजा करवाएँगे तो आप हमें चंदा दीजिए और गलत उनका गलत बोलके उनसे पैसे लेते हैं चंदा लेते हैं और गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं लोगों को दारू बाँटने पर या फिर गलत चीजों में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सारे व्यवसाय हैं धर्म के प्रकि प्रति जो आज तल आज तक नेता करते हैं इस्तेमाल